जी नमस्ते तो जी जरा मुझे यहां से सिमेन्ट खरीदना है तो हाँ सिमेन्ट है आपके पास जाहिर सी बात होगी जरा देखिए पहले ये समझ लीजिए कि मै घर का सामान वान देखिए मुझे घर बनवाना है प्लस समझ लीजिए कि आधा बीघा जमीन में आधे एकड़ के जमीन में मुझे घर बनाना हैं और मुझे सर थोड़ी मजबूत सिमेन्ट चाहिए और आप मतबब आप बताइए उसके हिसाब से मतब कितना बोरी लग सकता है ठीक है जी जी

बिरला गोल्ड सिमेन्ट है आपके पास अल्ट्रा टेक का सिमेन्ट है जी तो मतलब हाँ मुझे अल्ट्रा टेक का सिमेन्ट चाहिए तो मतलब कितने किलो कितने किलो का है बोरी चालीस किलो वाला होगा पैतालीस किलो वाला ठीक है तो आप बोरी के हिसब से कितना का लेना एक बोरी का जी देख लीजिए मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं ठीक है तो सीधी सी बात है थोड़ा मोड़ा अमाउन्ट तो है नहीं तो डिलीवरी डिलीवरी आप करा सकते हैं या मुझे भेजना पड़ेगा ले जाने पड़ेगा मुझे

ठीक है ठीक है तो अब एक एकड़ घर में जमीन है और एक बीघा जमीन मे घर है और

हाँ ठीक